घणनि ॾींहंनि खां पोइ जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल सां घणेई साल थी विया सालनि खां पोइ असां घर जा जेके आहिनि सभु भाती गॾु थियासीं चाचा चाची मम्मी पापा भाउ भाजाई ऐं सभु असांजा जेतिरा बि कज़िंस आहे असां सभु गॾियासीं त हाणे घणनि ॾींहंनि खां पोइ गॾियासीं त हाणे असां जेको आहे सभिनीनि जी हींअर मोकलूं हुयूं ॾियारी जूं त असां जेको आहे वीचारु करियोसीं कि घुमण लाइ वेंदासीं हाणे घुमण लाइ बि जेको आहे हींअर जेको आहे हिते हेतिरी गर्मी हुई त हाणे असां सोचियो कि कि कै कै कोई अहिड़ी थधी जॻहि ते हलूं जिते मज़ो बि अचे ऐं सभिनीनि खे नईं जॻहि जो मज़ो मिली सघे त असां जेको आहे टेक्सिस लाइ वीचारु कयो कि ठीकु आहे हाणे टे ॾींंहंनि जी मोकल आहे हुते मुंहिंजा कज़िंस बि रहंदा आहिनि हिन ऐं भाणेजा बि रहंदा आहिनि त मां सोचियो कि हुते ई वञी जेको आहे असां घुमीं था अचूं छो लाइ हुननि वटि बि चार पंज साल थी विया आहिनि त हुन वटि बि असां न विया हुआसीं हाणे जेको आहे जॾहिं सभिनीनि सां मां ॻाल्हि कई कि पंहिंजे मा पी सां पंहिंजे चाचा चाची सां पंहिंजे भा सां ॻाल्हायो त सभिनीनि चयो कि ठीकु आहे कि असां जेको आहे वीचारु करे था वठूं पर हाणे जेको आहे जॾहिं ॻाल्हाइणु थी वियो त हाणे टिकेटुनि जी बि ॻाल्हि आहे कि बुकिंग कीअं थींदो पर बुकिंग सभिनीनि जो थी वेंदो छो लाइ सभिनीनि जो आधार ऐं पैन ठहियल आहे पर हाणे मुंहिंजो जेको नंढो ॿारु आहे हुन जो जेको आहे जनम प्रमाणपत्र जेको आहे हू बि मूंखे ॾिसिणो हो त मां जेको आहे तकिड़ो तकिड़ो पंहिंजे मुड़ुसि सां ॻाल्हायो के भई असांजो जेको आहे ॿार आहे जतिन उन जो जनम प्रमाणपत्र जेको आहे हू ॻोल्हियोसीं ऐं उन जी फ़ोटोकॉपी कराए जेको आहे असां हुन लाइ बि जेको आहे आवेदन कयो कि हुन जो जमन जमन जन्म प्रमाणपत्र जी नकल हासिल करणु ॾियनि ताकि असां जेको आहे सहुलाईअ सां हुन जो बि वीज़ा लाइ अप्लाई करे सघूं ताकि गॾ ई गॾु जेको आहे हू बि असां सां घुमी अची सघे त हाणे तव्हां सां दरख़्वास्त आहे कि तव्हां जेको आहे मुंहिंजे ॿार जो जनम प्रमाणपत्र जेको आहे हुन जी कॉपी ॾई छॾियो ताकि मां जेको आहे बुकिंग में जेको बि मालूमाति जेको हुननि खे करिणो हूंदो आहे त हुन हिसाब सां जेको आहे मां पंहिंजे ॿार जा पन्ना ॾई सघां ऐं सहुलाईअ सां असांजी बुकिंग थी वञे ऐं असां सहुलाईअ सां घुमी बि अची सघूं